बरीं चित्रां काडपाचो अणभव आसत जाल्यार आपूण स्वता कार्यशाळा घेवपाक शकता फायन आर्ट ही पदवी किंवां कोर्स करीत जाल्यार हातान जाय त्या मनशांचो फोटो तयार करपाक जाता डिजिटल फोटो स्टुडियो काडपाक जाता बरी फोटोग्राफी करपी मनशां साबार समारंभानी फोटो काडपाक आपयतात विडयो शूट करपाक आपयता हस्तकले वरवीं लग्न मुंज वाडदीस आनी हय हेर जायत्या कार्यक्रमांक डॅकोरेशन करपाचें काम मेळटा जेणे करून आपली आर्थीक स्थिती मजबूत जावंक शकता खंयच्याय संस्थेचो कंपनीचो बोर्ड तयार करप तांचो लोगो तयार करप बॅनर तयार करप अशें कितलेशींच कामां करपाक येता शिंवण काम शिकत जाल्यार वेगवेगळे डिझायन तयार करून कपड्यांचेर प्रिंट काडपाक शकता वेगवेगळ्या तरेचो डिझायन कापून आंगार घालपाचे न्हेंसपाचे कपडे शिंवपाक मेळटा टिशर्टाचेर नांवां प्रिंट करप चित्रां प्रिंट करप कपबशी आनी फ्लावरपॉट हांचेर डिझायन काडपाक मेळटा वाहनांच्या नंबर प्लेटी तयार करप नांवां बरोवप जा नांवां बरोवप जायराती बरोवप अशें जायतें काम ह्या कलेंतल्यान करपाक येता आनी आपली आर्थीक सुदारणां करूंक येता